हाँ हमारे यहाँ पर भोपाल में स्थानीय परिवहन के लिए बहुत सारे विकल्प हैं जिनका उपयोग करके पर्यटक मध्य प्रदेश और यहाँ आसपास जा सकते हैं जिनमे मुख्यतः बसें हैं यहाँ पर सिटी बसें चलती है जिनके माध्यम से स्थानीय परिवहन के रूप में काफ़ी सहायता मिलती है और पर्यटक बसों के माध्यम से पर्यटक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी भी चलती है जिसके माध्यम से यदि पर्यटक दूर के क्षेत्र में जाना चाहे तो रेलगाड़ी के माध्यम से कम टाइम में पहुँच सकता है यहाँ पर टैक्सियाँ भी भरपूर मात्रा में चलती हैं टैक्सियों के माध्यम से स्थानीय परिवहन में काफ़ी लोकप्रियता और सरलता हुई है टैक्सी हम कहीं भी ले सकते हैं और टैक्सी के माध्यम से हम कहीं भी घूम सकते हैं यहाँ पर साइकेल रिक्शा बहुत सा बहुत सी मात्रा में चलते हैं और पास में ही जबलपुर जंक्शन जंक्शन है जिसके सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस हमें सारे मध्य प्रदेश का नजारा देखा देती है और सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस के माध्यम से हम हमारे सारे मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों को बारी बारी से देख सकते हैं और यहाँ पर सिटी बसों में बहुत कम किराया लगता है जिसके माध्यम से भी हम मध्य प्रदेश और यहाँ के आसपास में जो पर्यटक स्थल हैं उनको घूम सकते हैं